डिज़िटल आर्ट खे कंप्यूटर आर्ट बि चयो वेंदो आहे इहो डिज़िटल टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल सां ठाहियो वेंदो आहे मुंहिंजे हिसाब सां डिज़िटल आर्ट में एॾी महिनतु कोन्ह लॻंदी आहे छो त बसि कंप्यूटर ते बटण दॿाइण सां इहो तयार थी वेंदो आहे पर जेके फ़नकार चित्र कढंदा आहिनि उन्हनि खे ॾाढी महिनतु करणी पवंदी आहे उहे ॾाढो वक़्तु कढी इनखे ठाहींदा आहिनि उन्हनि खे पैंसिल ब्रश कलर हिननि सभु जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं उहे सुठे में सुठी शइ ॻोल्हे करे उन चित्र खे ठाहींदा आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां डिज़िटल आर्ट खे असां असली फ़नकार जे चित्र सां नथा जोड़े सघूं ऐं असली चित्र डिज़िटल आर्ट खां वधीक ई सुहिणो लॻंदो आहे